आं भारतनि राजखान्थि आरो राजखान्थियारि हानजाफोरखौ बारा मोजां मोना माने राजखान्थि गेलेबा एसे जुदा जानाय बायदि मोनो आं मानसिफोरखौ जेनेबा राजखान्थि गेले बाथाय मानसिफ्रा पावाराव थानो लुगैयो माने पावाराव थाबाय थानो लुगैयो ओंखारनो बायो पावाराव थाबाथाय आमफाय बिदिनो ओस मारैबाबा सैलाय लायै जायो सबसमाय माने अराय सम नुनो मोनो आरो जों जेन'बा मोनसे फार्तिआ दस्रा फार्ति खौ बा गुबुन फार्ति खौ नायनो हाया राजखान्थि जाहैबाय नालाय बेथ' थाखागोनानो जाखायो गासियावबो जेरावबो जायो ओमफ्राय आङो बिसोरखौ लोगो मोनब्ला बेखौनो सोंनो लुगैयो आरो जेनेबा नोंसोरथ' भट नि टाइम आव बिराथ गिदिर गिदिर खोथा होनो ओमफाय नोंसोर मानो जेब्ला पावाराव फैयो प्रमिस खालामनाय खोथा फोरखौ मानो बावलांजोबो जेनेबा भट बिनाय समावल' नोंसोर मानो गोदै गोदै ओमफाय जेला पावाराव फैयो ओमफाय मानो नायसन फिना आमफाय बे एखे जिनिसखौ नो जों सोंफिननो थाङोबा माने जोंखौ मानो नायस'ना जोंखौ मानो भेलु गैयै बायदि बेब'हार खालामो